اتّر پردیش کا خبر رساں میڈیا سفر و سیاحت سے متعلق مسائل کا احاطہ مختلف طریقوں سے کرتا ہے جن میں خاص طور پر کرونا وائرس کے اثرات سفر کی خبروں کو کی کوریج اور مالیاتی عوامل شامل ہیں کرونا وائرس کے اثرات کرونا وائرس کی وبا نے سیاحت اور سفر پر گہرے اثرات ڈالے ہیں اور اتّر پردیش کے میڈیا نے ان اثرات کو تفصیل سے پیش کیا ہے میڈیا نے کرونا کے باعث سیاحتی مقامات پر پابندیوں سفری پابندیوں اور سیاحت کے شعبے میں ہونے والی کمی کی خبریں فراہم کی ہیں اس کے ساتھ ہی میڈیا نے کرونا وائرس کے دوران سیاحتی مقامات کی صفائی صحت کے پروٹوکول اور عوامی آگاہی مہمات پر بھی توجہ دی ہے اس کے ذریعے عوام کو محفوظ اور صحتمند طریقے سے سفر کرنے کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے سفر کی خبروں کی کوریج اتّر پردیش کا میڈیا سفر سے متعلق تازہ ترین خبروں اور ڈیٹس فراہم کرتا ہے جیسے کہ نئی ٹرینوں اور بسوں کی خدمات سڑکوں کی مرمت اور سیاحتی مقامات کی ترقیاتی منصوبوں کی خبریں میڈیا سفر کی سہولتوں نئے راستوں اور سیاحتی پیکجوں کی معلومات بھی فراہم کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اپنے سفر کی منصوبہ بندی میں مدد مل سکے ماحولیاتی عوامل سیاحت اور سفر کے ماحولیاتی اثرات پر بھی میڈیا کی کوریج اہم ہے اتّر پردیش کی میڈیا نے ماحولیاتی تحفظ سیاحتی مقامات پر کچرے کے مسائل اور قدرتی وسائل کے استعمال پر توجہ دی ہے یہ میڈیا رپورٹر سیاحوں کو ماحولیاتی تحفظ کے بارے میں آگاہ کرتی ہے اور ان کی رہنمائی کرتی ہے کہ وہ اپنے سفر کے دوران ماحول دوست طریقے اپنائیں طول و عرض کا احاطہ اتّر پردیش کا میڈیا سیاحت کے مختلف پہلوؤں پر نظر رکھتا ہے جیسے کہ تاریخی مقامات ثقافتی ورثہ اور تفریحی مقامات کی تفصیلات اس کے ذریعے میڈیا نے سیاحوں کو مختلف مقامات کی تاریخ ثقافت اور خصوصیات کے بارے میں آگاہ کیا ہے جوکہ ان کے سیاحت کی منصوبہ بندی میں مددگار ثابت ہوتا ہے یہ تمام عوامل مل کر اتّر پردیش کی خبر رساں میڈیا کی کوششوں کو اجاگر کرتے ہیں کہ وہ سفر اور سیاحت سے متعلق مسائل کی جامع اور متوازن کوریج فراہم کرے تاکہ عوام کو درست معلومات مل سکے اور وہ بہتر انداز میں اپنے سفر کے منصوبہ بندی کر سکیں